गोंयच्या विंगड विंगड भागांत गोंयचे खूब उत्सव मनयल्ले जातात तातूंतलो कांय उत्सव म्हळ्यार काणकोणांत जाता ती शिशारन्नी हांगा तकलेचेर चूल करून तातूंत शीत शिजयलें वता दुसरो सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हणजे आमच्या साळांतले गडे ह्या गड्याक मुख्यत्वान आमचे जे गोंयचे राखणदार आमी जाका म्हणटा जे सिमेची आमची राखण करता ते राखणदार थंय मुजरत हाजीर आसतात आतां बार्देस तालुक्यांतलो आमचो जो राखणदार आसा तो आमचो देव बोडगेश्वर बोडगेश्वर देवाक आमच्या बार्देस तालुक्यांत अशें म्हणलां की अखंड गोंया सुद्दा खूब मान आसा बोडगेश्वर देव तुमकां तुमच्या अडलेल्याक पावता अशी सुद्द्या अख्ख्यायिका आसा चवथ व्हडल्या दबाज्यान मनायली जाता चवथीक लोक गणपती पांच दीस सात दीस अकरा दीस अशा आपल्या घरांत दवरून ही चवथ मनयली वता तशेंच मागीर कांय खेळ जे आसात म्हणजे आमच्या अं गोंयांत नरकासूर स्पर्धा जाता म्हाका दिसता गोंयच्या भायर अशी नरकासूर स्पर्धा केन्ना घडिल्ली वतना पूण गोंयान नरकासूर स्पर्धा घडयली वता तशेंच कार्नावाल सुद्दां व्हडल्या दबाज्यान गोंयांत मनयलो जाता अशे कांय खेळ जे आसात ते गोंयांत मुजरत येवन पळोवपा सारके आसात आनी टुरिस्टांनी किंवा बाकीच्या लोकांनी हें मुजरत पळोवचें